आं कोण हय हय गव्हरमेन्ट एंप्लोयी उलयतां पणजे सान आं हय आमी करपाक शकता पूण तुक पयलीं हांग येवपा पडटलें मेळपा पडटलें हांग येवनूत सांग हय पयली आमी डाॅक्यूमेन्ट घेतलीं मागीर एक्जाम हे करतलीं कन्डक्ट करतलीं मागीर तुका मागीर आमी कळयता ना आनी भुरग्यां आसतली न्हू मागीर पळयता आमी कितलीं जाण आसा ती मागीर एक्जाम घेवपा जाल्यार एक्जाम घेतलीं ना जाल्यार थोडीं भुरगी आसा जाल्यार घेवपाना

आं तूं फस्ट पांच वर्सा म्हळ्यार ते काॅन्ट्रेक्ट आसतले मागीर पांच वर्सा कंम्प्लिट जालें म्हणटगीर मागीर फिक्स आसतले तें पोस्ट पूण पयलीं दिला तो पोस्ट तुका काॅन्ट्रेक्ट म्हण दिलें आसा मागीर हो

लागलो म्हणटगीर तुगेलें कितें जातलें पय वर्सान वर्स तें इन्क्रिमेन्ट जायत जाता म्हळ्यार वाडत रावता तुगेलो म्हळ्यार तुगे यें जाता तशें कोरून ये जातली सेलरी जातली ह्या वर्साक कमी आयली तुका नेक्श्ट इयर मागीर वान ठावजन तशें कोरुन चड जातलें एक्ट्रा जातलें ना संन्डे आनी सेटरडेची ती पब्लीक हाॅलिडे आसतली आनी मागीर पब्लिक हाॅलिडे दुसरी आसता पय ती ती सेपरेट मेळटली तुका सेटरडे आनी संन्डेची फिक्स आसतलीं

आं